हैलो ओला मां चांदनी नरसिंघाणी थी ॻाल्हायां मां हीअंर थोरो टाइम पहिला तव्हांजो हिकु ड्राइवर खे आदर्श नगर खां वठी स्टेशन ताईं कार बुक कराई हुई जंहिं मूंखे सुरक्षित जॻहि ते पहुचाए छॾी अथनि पर मुंहिंजो हीअंर स्टेशन जो कमु ॾह मिंटनि में ख़तमु थी वियो आहे त तव्हांजो हू ड्राइवर राजू भाई फ्री आहे त पोइ मूंखे ॿिए हंधु स्टेशन खां वठी करे ने गायत्री मंदरु ताईं वञिणो आहे त उहो मूंखे उते पहुचाए सघंदो त उन ई कार में मां पोइ उतां खां हली वञां